केशव भैआ प्रणाम प्रणाम भैआ ठीक यऽ हँ हमरा काज बजरि गेलै तैं आबि गेलियै बहुत दिन लागलै एगो बच्चा अछि हमर इसकुलमे इसकुलमे प्रोजेक्ट एलै ने पचास गो फोटो स्टेट करबेनाइ तऽ कहलियै भैया कऽ दोकान जाए छियै अपन आदमी छियै ओ पचास टा हमरा फोटो स्टेट रङ्गीनमे करबेनाइ रहै हूँ बच्चाके लेल के

भए जेतै ने केना कऽ केना कऽ करबै बतैऔ आ कलरमे कलरमे निकाल कलरमे निकालबै हँ हए नहि नहि भैया पाँच टका तऽ ओ दुकानदार कहलकै तऽ हम कहलियै किआ हम तोरासँ करेबौ हमर भैआ छेबे करलै ओकरेसँ किआ नहि कराएब हए अहाँ सब कऽ बचै हए भैआ अहाँ सब कऽ तऽ बचते होएत अ जी फायदा केना नहि होयतै पाँच टका अहाँ सब कऽ कतेक टका लागैत होएत तीन टका चारि टका बहुत भए गेल अहाँ सब कऽ ओ तीनो टका पऽ एक टका बचि जाइत होएत

पचास टा छै केना बेसी छै हँ हए तीन टकऽ लगबू भैआ एगो बच्चा कऽ गरीब दुखिआ छियै हम की करबै ओहि छै बगलमे ओकरा कहलियै चल हम आबैत छियौ पहिले पूछि कऽ तकर बाद कहबौ दू तीन गो कऽ हम लए कऽ हँ कहियौ नहि बतबै छी ने तीन टका तऽ हमरा सब कऽ दोसरसँ चारि टका अहाँ लए लेब पांँच टका हँ पाँच टका हँ पाँच टका तऽ हम दोसरसँ दिआ देब हमरा तीन टका लाबू ने हमरा तऽ अभी तुरंते चाही अभी करबू ने करू ने लै कऽ आइ बच्चा हए बच्चा बच्चा लै कऽ आबैत छै हैया करू ने करू आओर सब बतबू कतऽ रहैत छियै एको बेर आबैत नहि छियै गाँव पर काज करबे ने करबै ठीक यऽ ठीक यऽ